इअं त असांजो सूरत ज़िले में इलाही मंदरूं आहिनि सभेई सिंधी संतनि जा मंदर आहिनि सभेई भॻवानु जा मंदर आहिनि जीअं फेम्स मंदर आहिनि अम्बिका निकेतन मंदरु ख़्वाजा दाना दरगाह राम मंदरु हनुमान मंदरु इलाही मंदर आहिनि अम्बिका मंदरु तापी नदी जे किनारे आयल आहे हिन मंदर में नवरात्रि जे नव ॾींहं ई इलाही भीड़ हूंदी आहे परते परते खां माण्हू दर्शन करण ईंदा आहिनि और नवरात्रि जो त्योहार मल्हाईंदा आहिनि माता जो आशीर्वाद वठंदा आहिनि